अगर अ'ऊं तुसें ई अपने उधमपुर जिले दे बारे च सनांऽ इ'त्थें अस्तालें दे बारे च सनाऽ दा ते अस्ताल इ'त्थें बड़े जादा न इ'त्थें उधमपुर इक अस्ताल ऐ जेह्का साढ़ा उधमपुर जिला च जेहका अस्ताल ऐ सभनें शा बड्डा अस्ताल ऐ उधमपुर ऐ ते इक रामनगर ऐ इक चनैनी ऐ बक्खरे बक्खरे इ'त्थें हिंडे न ते साढ़े ग्रांऽ च बी ऐ इ'त्थें अस्ताल ते इ'त्थें मतलब बक्खरे बक्खरे अस्ताल न इ'त्थें अस्ताल दी बिल्डिंगां ते हैन बड्डियां बड्डियां पर इ'त्थें डॉक्टर निं हैन ते जेह्के होङन ते ओह् बी कम्पोडर न ते डॉक्टर इ'त्थें बड़े घट्ट न डॉक्टर साढ़े इ'त्थें ग्रांऽ च बड़ी जरूरत ऐ ते ते अगर तुसें ई अ'ऊं सनांऽ कि असें ई गौरमेंट हॉस्पिटल च केह् केह् मतलब असें गौरमेंट हॉस्पिटल च केह् केह् फायदे थ्होंदे न जां केह् असें जाना चाहि्दा जां नेईं जाना चाहि्दा असें गौरमेंट हॉस्पिटल हां अस गौरमेंट हॉस्पिटल ज'न्ने पर गौरमेंट हॉस्पिटल उत्त इ'न्नी साफ सफाई निं होंदी ऐ इ'न्नी केयर निं करदे हैन डॉक्टर जेह्के उं'दे पेशेंट होंदे उं'दा इ'न्ना ध्यान निं रखदे हैन ते अ लाज बी करदे न ओह् इ'यां सस्ते सस्ते पैसे न पर इ'न्ना सेही निं होंदा ऐ ते जेह्के गौरमेंट डॉक्टर होंदे ओह् अपनी गौरमेंट नौकरी छुड़ियै ओह् प्राइवेट जंदे ओड़ी कि कि के उ'त्थें मतलब प्राइवेट लोक बड़ा अपना लाज करांदे प्राइवेट जादा आंदे पर गौरमेंट लोक औंदे जेह्के ओह् गरीब गरीब गै होंदे ते होर अ'ऊं तुसें सनां अगर गौरमेंट हॉस्पिटल दे बारे च ते उ'त्थें बड़े पढ़े पढ़े दे लिखे लिखे दे लोग डॉक्टर लगदे न उ'त्थें ते उं'दी तन्खाह् बी बड़ी जादा होंदी ते उ'त्थें मतलब इ'न्नी गौरमेंट हॉस्पिटल च जेह्के अस्पताल न उत्त इ'न्नी साफ सफाई निं होंदी ऐ जि'न्नी कि ना गै इ'न्नी होंदी मतलब देख भाल करदे ते बस ओह् अपना गै मतलब अपना गै इ'यां ध्यान रखदे न होर इ'न्ना जेह्के होंदे ओह् होंदे न उं'दा पेशेंट बगैरा होंदा इ'न्ना ध्यान नेईं रखदे हैन ओह् ते अगर तुसें ई अ'ऊं सनांऽ कि अगर अस जाना चाह्न अगर गौरमेंट ते प्राइवेट तुसें ई अगर अ'ऊं फर्क सनांऽ तां प्राइवेट जेह्के प्राइवेट डॉक्टर जेह्के होंदे ते ओह् अपने जेह्के उं'दे पेशेंट बगैरा होंदे उं'दी बड़ी स्हेई केयर करदे ते जेह्के गौरमेंट होंदे ते ओह् इ'न्नी केयर निं करदे न इ'न्ना दिक्खदे निं हैन इ'न्नी सफाई निं होंदी ऐ पर प्राइवेट जेह्का ऐ ते उत्त सफाई बड़ी अच्छी होंदी ते बड़ा अच्छा केयर करदे होर प्राइवेट जेह्के गरीब लोक न तो ओह् उत्त प्राइवेट गरीब लोक मतलब लटोई जंदे ते बगैरा मरोई दे क्योंकि उं'दे कोल इ'न्ने पैहे निं होंदे कि ओह् प्राइवेट जाई निं सकदे हैन ते ओह् गौरमेंट गै करांदे लाज ते अज्जकल गौरमेंट स्कीम बी चली दी जेह्का मोदी कार्ड चला दा ओह्दे कारण लोग अपनी लाज कराओ ते लाज बगैरा कराउदे ओह्दे कारण ते गरीब लोग ओह्दे मतलब थोह्ड़ा लाज कराना बची दे पैसे उं'दे थोह्ड़े बची दे मोदी कार्ड दी बजह् कन्नै